ते हून अस गल्ल करगे गौरमेंट स्कीमां दी जेह्ड़े हैल्थ नूं इम्प्रूव करदे लाज ट्रीट च आई दियां सब तू पैह्लें जेह्ड़ा भारत सरकार ने आयुष्मान भारत लांच कीते दा ऐ ते थुहान्नूं सारेंआं गी पता होना कि एह्दे च क्या क्या स्कीम ऐ जेह्ड़े बी लाज न